हाँ मैंने मेरी मित्र को मेरा हाथ हाथ से बना हुआ एक उपहार उपहार में एक कार्ड दिया था हाथ से बनी हुई चीज़ों का भावनात्मक मूल्य अधिक इसलिए होता है क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ऐसे अगर हमें किसी ने कार्ड दिया है अपने हाथ से बना हुआ तो हम उस कार्ड में अपनी उस कार्ड मे बनाई हुई बनाई हुई चित्रकारी और जो हमने लिखे बाते लिखी थी है उनको पढ़कर याद करते हैं कि हाँ उस समय हमें यह कार्ड इस हमारे इस मित्र ने दिया था तो इससे हमारी जो यादें हैं वह हम उन यादों को सज़ों सज़ों के रख लेते हैं एक एक उपहार के तरह में